हाँ मैंने देवी जी की मूर्ति बनाई है मूर्ति बनाई मैंने जब मूर्ति बनाता था मैं सबसे पहले उसका एक पेपर पर बनाता था पेपर पर बनाने के बाद उसमें हर प्रकार के कलर भरता था कलर भरने के बाद उसको थोड़ी देर सूखने देता फिर मेरे घर पर ही एक दीवाल पर उसको लगाता था उसके बाद उस फोटो को देखकर मैं मिट्टी की बनाना सीखा जब मिट्टी की बनाता था कभी मिट्टी गीली रह जाती थी तो वो टूट जाती थी कभी ज्यादा टाइट हो जाती तो वो चिपकती नहीं थी बड़ी मुश्किल से मैं उसको बनाता था और कभी वो गिर जाती तो टूट जाती उसको बनाते बनाते मैं थक जाता था फिर अगर वो बन जाती तो उसको कलर करने में दिक्कत आती थी कलर अगर लाल हो गया तो फिर उसको काला करना काला हो गया तो फिर लाल करना कलर करते करते भी मैं थक जाता था मुझे एक छोटी सी मूर्ति बनाने में इतना टाइम लगता था कि मैं परेशान हो जाता था उसको बनाते समय हर प्रकार से मैं अपना समय लगाता था और अगर वो टूट जाती तो मुझे बहुत बुरा लगता था मैं दो चार बार टूटने के बाद भी हिम्मत नहीं हारा और फिर मैंने एक त मूर्ति बनाई जो मेरे घरवालों को बहुत ही पसंद आई